बर' राव रायज्लायनाय एबा लिरनाय समाव गोब्राब हिसाबै बेबायदि गोब्राबथारखौ मोननो हायाखै जेब्ला उन्दै समाव आं बर' रावखौ आं सोलोंजेनदोंमोन आं फरायनो सोलोंजेनदों आं लिरजेनदों बे टाइमाव आं गोब्राबखौ मोनदों आं जेब्ला रावखौ सोलोंजेनो अब्ला माखासे हांखोफोरखौ सिनायनायाव गोसोआव लाखिनायाव गोब्राब जादोंमोन जेब्ला आं बे रावखौ फरायनो रोंदों लिरनो रोंदों अब्ला आं आङो गोब्राबखौ आं मोननो हायाखौ जेबो खस्थ'खौ आं मोननो हायाखै थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' राव बुंनायाव जोङो जायगा लानानै जायगा एबा थावनि लानानै थावनि जोङो गुबुन गुबुन टिउनाव गुबुन गुबुन सोदोब माबायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि जायगा लानानै जायगा जोंना बर' रावा बुंनायाव रायज्लायनायाव गुबुन गुबुन जायो बे टाइमावहाय एसे गोब्राबखौ मोननो हादों जेरैबायदि जोङो जोंनि कक्राझार साइड बे चिरां बेबायदि आरो जोंनि उदालगुरि बाक्सा बिदि गुबुन गुबुन जायगा लानानै जोङो जोंनि बर' राव रायज्लायनाया जोंना गुबुन गुबुन जायो बे समावहाय एसे एनै गोब्राबखौ मोनदों माखासे समाव गोबां बाथ्राफोरखौ अबेबा सोदोबखौ बुजिया आरो बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि माखासे सोदोबफ्रा माखासे बाथ्राफ्रा जोंनि बुंनायजों बिजाबनि लिरनायजों एखनबा टाइमाव एखम्बा समाव मिलायनायखौ एबा बुं मोननो हाया जों जोंनि खुगाजों बुंनायाव जों गुबुनखौ बुङो आरो लिरनायाव जोङो दस्राखौ मोननो हायो बेबायदिनो रायज्लायनाय टाइमाव रायज्लायनाय समाव माखासे समावहाय बेबायदि थासारि एबा गोब्राबखौ एबा प्रब्लेमखौ फेस खालामदों नाथायबा बर' राव फराय दासिमहा लागै रायज्लायनायजों फरायनायजों रोंनायजों जेबो गोब्राब एबा प्रब्लेमखौ मोननो हायाखै